شمال مشرقی دلی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کئی طرح کے لوگ اور مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں یہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور کچھ پارسی بھی بستے ہیں سب لوگ اپنے اپنے تہوار خوشی سے مناتے ہیں جیسے عید دیوالی کرسمس اور بیساکھی مسلمانوں کی یہاں خاص بڑی آبادی ہے اور ان کے ساتھ سکھ اور عیسائی بھی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں سب لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور تہواروں پر ایک دوسرے کو مبارک باد بھی دیتے ہیں علاقے میں مسجدیں مندر گرودوارے اور گرجا گھر موجود ہیں جو یہ دکھاتے ہیں کہ سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے سرکار بھی کوشش کرتی ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو اور سب کو برابر کا حک ملے یہاں کے بازار اور گلیاں تہواروں پر بہت سجتے ہیں اور ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے شمال مشرقی دلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں الگ الگ لوگ مل جل کر محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں